धार्मीक गायनां करप वेगळें आनीक वॅस्टन ऑ बॉलिवूड स्टायल सिंगींग करप वेगळें धार्मीक गायनां जेन्ना आमी करतात तेन्ना आमच्या मना पासून तें गायनां जातात आनीक हीं गायनां करताना एके भाशेन आमी देवा कडेन उलोवंक शेकतात मनांतल्यान काळजांतल्यान हें गायन आमचें जाता आनीक ती बॉलिवूड वो वॅस्टन म्युजिका सारकी फास्ट म्युजीक अशें न्हू तर हें गायनां गायताना